एकाद्या मनशाक कोंकणी कळना समज समोरच्या मनशाक कोंकणी कळना जाल्यार गोंयकाराक तरी तितली हें जायना समज तो मनीस एकादो हिंदी वा मराठी आतां भारतान कित जालां की अंयशीं टक्क्यांक लोकांक तरी हिंदी समजता सो गोंयकाराक हिंदी उलोवंक वा मराठी उलोवपाक वा एकादें संदर्भ जोडपाक तितले त्रास पडना कारण कोंकणी मराठी आनी हिंदी ह्यो तिनूय भासो आमी भयण भासो म्हणटात आनी संस्कृतांतल्यान आयिल्ल्यो आसात ताका लागोन तेंक तिनूय भासांतल्यो जी उतरावळ आसा ती एक एक कॉमन आसा म्हणल्यार एक एक मातशी जुळटा एटलीस्ट जो मनीस आसा तो समोरच्याक मातशें तरी त्या दोनूय भासांतली उतरावळ वा उच्चारून सांगोंक शकता आतां गोंया पोवपाक गेल्यार आतां खुबशे लोक खुबशे भायले लोक जे आसा ते हांगा वचपाक सुरू जाला पयलीं कामा धंद्या निमतान येताले मागीर ते हांगाच वसले कांय जाणांनी हांगा वसोन मागीर तीं नांवां चेंज करप सरनेम चेंज करप तें सुद्दां चालू आहा पूण अशेंय ना की तेंका साप्प कोंकणीच कळना म्हळ्यार कांय उतरावळ कळटा हांगा यो रे थंय चल कुशीक सर अशी सादारण जी कोंकणी आसा पय ती तेंका कळटा कारण तेणीं हांगा दीस काडल्यात आतां मनीस समज सामकोच भायलो दिलो जाल्यार एक मजेशीर म्हळ्यार आमच्या गोंयचो जो क्रिस्तांव समाज आसा पय तातूंत जी आमची क्रिस्तांव समाज लोक आसा तांचें शिक्षण कितें काय म्हणल्यार कोंकणीन पुर्तुगेजीन इंग्लीशीन जाल्लें आहा तांकां मराठी वा हिंदीचो तितलो आसपाव तेंच्या लायफान वा तेंच्या शिक्षणान तितलो जावंक ना सो तांचें जें उच्चारण बी आसा तें वेगळे तरेन जाता तीं भास वापरता तेन्ना वेगळें जाता आतां सादीच एक देख म्हणल्यार कामदार जेन्ना काम करता तर ते कामदार भायले आमचे लेबर वर्क म्हणटा तसले सो तीं म्हणटना कशीं आरे तुम तुमको कितू पाटी बोला हे एश कोरून म्हणल्यार सादारण तीं हिंदी उलोवपाक म्हणोन प्रयत्न करतात पूण मदीं कोंकणी उतरावळ घालता म्हणल्यार कितू पाटी आतां फॉर एग्जांपल म्हणलें तशें मागीर हिंदू जे आसा गोंयचे हिंदू जे आसा तांकां तसली एक आडखळ जायना कारण तेंगे शिक्षण जें आसा मुळावें तें मराठीन जाल्लें आसा आनी मराठी म्हणटगीर हिंदी येना धड जाल्यार पूण मराठी तरी येता आनी किदें तरी करून ते उलोवंक शकता कशे एकाद्या गोंयकाराक भायलो भासो मात्तूय कळनात आनी फुडल्या मनशाक समजोवपाक जाय जाल्यार गोंयकार कसोय करून लायक मातसो जमता तशी तरी समजून समजूत काडून मातश्यो खाणां खुणो करून ती मोडकी कोंकणी मराठी हिंदी इंग्लीश अशी आगळीच भास करून तयार करून उलोवपाचो प्रयत्न करता आनी सामकार आशिल्ल्याक शंबर टक्के न्हय तर अंयशीं टक्के वा सत्तर वा पन्नास सुद्दा म्हणत एक टायम जाल्यार तो तेका समजोवपाचो प्रयत्न करता ती मातशी तुडकी फुडकी कोंकणी घालप तितू भितर मातशी हिंदी आनी अशें करून तें घालून तो फुडल्या हा तेका तो संवाद सादपाचो प्रयत्न करता